कृषि के बारे मे भविष्यक पीढ़ी लेल हमर सुझाव अछि जे जेना की अपनासब भारत कृषि प्रधान देश अछि आ एकर मुख्य जीविका जे अछि कृषि पर आधारित अछि तऽ पहिलुका जमाना मे होइ छलए हर जोतल जाइ छलए हाथ सॅं कटनी करू अथिसब बहुत दिक्कत होइ छलै आइ के टाइम मे की छै जे पहिलुका जमाना मे एक दिन मे एकटा खेत जोताइ छलै से आइ एक कठ्ठा दू कठ्ठा से आइ के टाइम मे आदमी जे तकनिकी के प्रयोग सॅं ओकरा एक घंटा दू घंटा मे काम करैया आ जे महिनो लागि जाइत छलैया से आब दस हफ्ता भरि मे भऽ जाइया आर ओ विभिन्न तरह के उपकरण सबटा आबि गेल अछि यंत्र सब जाहि के कारण ओहि सॅं धानो रोपय वला अखन तक मशीन आबि गेल तऽ ओकर सबके यूज़ कायल जाय या तऽ अगर ओकर आधुनिक तकनिकी जे छै आ आधुनिक खेती जे छै ओहिमे अगर तकनिकी के यूज़ कायल जाय या प्रयोग कायल जाय या तऽ आगू के टाइम मे बेहतर सऽ बेहतर काज कयल जा सकैया